हमर हमर शहरमे बहुत अच्छा ऐसन ऐसन चीज है जे कि बहुत अच्छा जैसे कि हमर घरके तरह पहाड़ हमर घरके किछु दूरमे पहाड़ है ओ पहाड़ बहुत ही सुन्दर तथा अच्छा है वहाँपर हम हमेशा जाबऽ हीए वहाँ हम अपना भायके साथ जाबऽ हिए आरामसँ सुबह सुबह टहलते टहलते या कभी साइकिलसँ तऽ ओ जगह बहुत अच्छा लगै है हमरा ओ पहाड़ बहुत ही सुन्दर है ओकरापर चढ़ैके बाद पूरा शहर हमरा दिखाइ पड़ै है देखैके बाद लगै है कि हँ मतलब किछु है अच्छा ऐसन चीज जो कि हमरा मन मोह लै है आओर तथा ई तऽ हो गेलै घूमेके बात लेकिन खाबेके बातमे हमरा पूरी सब्जी जिलेबी बहुत पसन्द है हमर घरके बगलेमे वैसन दोकानहै बहुत अच्छा बनाबऽ है आओर हमर शहरमे बहुत सारा पार्क वार्क भी है जोकि बहुत सुन्दर है अब तऽ आओर बनै पड़ै है पहिले पहिले तऽ किछु ना हलै मतलब पहाड़ वहाड़ रहलै बस आब तऽ पार्क वार्क बहुत सारा पार्क है जैसे की डॉल्फिन पार्क यए पार्क वो पार्क कम्पनी गार्डन ये सबमे बहुत अच्छा सुविधा होबऽ है घूमे फिरेके शामके समय या सुबहके समयमे टहलै बड़ा बुजुर्ग भी वहाँपर रहिके गार्ड वार्ड भी देखभाल करऽ है बहुत अच्छा जगह सब है काली पहाड़ कस्टर्नी घाट ईसब भी बहुत मन शान्त ई सब जगह ऐसन है की तौ वहाँ पाँच मिनट बैठबु तऽ तोरा लगतौ मन शान्त पूरा मन शान्त पूरा चित शान्त आरामसँ वहाँपर कन्सन्ट्रेसनपर तोरा लगतो की हँ तोहर दिमाग एकदम शान्त हो